السلام علیکم ہاں میرا پروپرٹی لینا ہے کتنا تک لال ہاں

روڈ روڈ پر والا زمین کے کتنا آئے گا روڈ پر روڈ پر لیں گے تب نا دوکان کا کھولیں گے منو روڈ ہی پر رہے گا دیہاتوں میں رہے گا تو چلے گا شہر میں کتنا پڑے گا اور شہر میں کتنا پڑے گا شہر میں تو ٹھیک ہے ایسا رہے گا ہاں آے گا زمین اچھا ہونا چاہیے روڈ سائڈ اس میں ہاں یہ چلے گا دوکان دور اچھا سے تب نا ہاں کا اس کا پیپر صحیح ہونا چاہیے غلط نہ

ہاں ہر طرح سے دقت میں ہو ہے پیپر رہتا ہے تو ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں زمین دیکھ لیں گے وہاں پر ہے چلے گا سینا چلے گا ٹھیک ہے پیپر اچھے دیکھانا ٹھیک ہے